मुंहिंजो नालो राहुल आहे ऐं मां अजमेर शेहर जो रहण वारो आहियां अॼु मां सिंधी जे योग जे बारे में ॿुधाईंदमि सिंधी भाषा पाण लाइ केतिरी सुठी आहे हिननि जे व्याकरण ऐं सभिनि जे बारे में ॿुधाईंदमि पहिरियों व्याकरण ऐं ऐं संगती सिंधी जी व्याकरण उर्दू ऐं हिंदी खां थोरी अलॻि आहे जीअं सिंधी में की ऐं की जो प्रयोग था कयूं पाण जब की हिंदी ऐं उर्दू में व्याकरण जा नियम भिन्न हूंदा आहिनि ॿियो लेखन ऐं पद्धती सिंधी लिखण जे लाइ देवनागरी ऐं अरेबिक वर्शन्स स्क्रिप्ट हूंदी आहे सिंधी में अरेबिअन्स स्क्रिप्ट जो उपयोगु पाकिस्तान में थींदो आहे ऐं जब की भारत में देवनागरी स्क्रिप्ट जो यूस थींदो आहे देवनागरी था यूस कयूं पाण टियो उच्चरन सिंधी भाषा जो उच्चरन नंढगरो अलॻि थींदो आहे ऐं हिनमें कुझु हीअं था ॻाल्हायूं हिंदी ऐं उर्दू में कोन्ह था ॻाल्हाए सघूं जीअं